हैल्लो हैल्लो असैं थोआड़ी दुकाने उप्परा तेल लैता हा नोह्ड़ी ओवर डेट होई दी ऐ ते हां ते ओ तेल मतलब कि असें बापस कराना अस इत्थां सुल्ला बोल्ला ने

नेईं नेईं असैं थोआड़ी दुकाने उप्परा गै लैता हा असें तेल गै लैते दा छड़ा ते ओवर डेट होई दी नुहाड़ी हुन असें बापस कराना कोम्पनी दा माल दिन्ने ते हैन तुस वा केईं बारी टवला बी लग्गी जांदा ते ओ तुस अस बापस देगे आह्नियै तुस दिक्खी लैएओ उसी ते भाई ओवर डेट होई दी होग ते तुस रक्खी लैएओ उसी नेईं नेईं और किश बी नेईं ऐ लेते दा छड़ा असें तेल लैते दा हां हां ठीक ऐ औगे तां अस दिक्खने आं अज्ज नेईं टैम लग्गोग कल परसूं तक ओह् इयां बी बापस कराऊड़गे अस आह्नियै ते देऊड़ेओ असें हां ठीक